हिन्दी एक बहुत प्राचीन भाषा है जो कि संस्कृत के बाद बोली गई थी भारत देश में पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था फिर उसके पश्चात जब मुगलों का शासन हुआ तो हिन्दी भाषा आई क्योंकि वह लोग उर्दू बोलते थे जो कि उर्दू थोड़ी अलग थी उसके पश्चात हम लोगों ने अंग्रेजी भाषा भी सीखी जो कि ब्रिटिश सरकार आने के बाद हुई आज यह बात है कि भारत में भांति भांति प्रकार की भाषाऍं बोली जाती हैं जैसे बंगाल में बंगाली महाराष्ट्र में मराठी पंजाब में पंजाबी गुजरात में गुजराती ऐसे ही देखा जाए तो हिन्दी तो सभी बोलते हैं लेकिन सबके लहज़े अलग अलग होते हैं हिन्दी भाषा का प्रयोग जब से हुआ है तब से देखा गया है कि हिन्दी भाषा का प्रयोग उतना नहीं है जितना होना चाहिए कोई भी व्यक्ति पूरी की पूरी हिन्दी नहीं बोल सकता है क्योंकि उसे हिन्दी बोलने में तकलीफ़ होती है रोज़ाना की रोज़ाना भाषा में भी देखा जाए तो हिन्दी उतने अच्छे से उपयोग नहीं होती है हम बहुत सारे विदेशी वर्ड और देशज वर्ड मिक्स कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत बात है हिन्दी बोलना है तो पूरी बोलना चाहिए नहीं तो नहीं बोलना चाहिए उसको क्यों ही इतनी तकलीफ़ दें बोलने में अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हिन्दी भाषा का प्रयोग ऐसे करते हैं कि अरे भाई बोल दिया तो बोल दिया देखा जाएगा क्या सही क्या गलत कुछ लोगों को तो हिन्दी पढ़ने में भी दिक्कत होती है एक तो हमारे घर में ही है मेरी बहन से हिन्दी बोलते नहीं बनता है उसको हमने सिखा सिखा कर थोड़ी बहुत बोलना सिखा दिया है लेकिन उससे आज भी पढ़ते नहीं बनती है क्योंकि उनका ध्यान इंग्लिश में ज़्यादा है अब क्या कर सकते हैं अब होता है भारत देश में रहने के बाद भी उन्हें अंग्रेजी ज़्यादा पसंद है तो पसंद है हिन्दी नहीं आती तो नहीं आती ज़रूरी नहीं है हिन्दी भाषा का प्रयोग करना ही चाहिए और हिन्दी भाषा इसी कारण से आज देखा जाए तो दुनिया में पीछे है पहले हिन्दी भाषा का प्रयोग बहुत था तो हिन्दी भाषा का बहुत ज़्यादा वृद्धि होती थी लेकिन अब नहीं होती है क्योंकि आज कल के लोग इंग्लिश भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं जो कि शायद गलत भी है और कुछ जगह सही भी इसीलिए हिन्दी भाषा में बहुत सारे बदलाव देखे जा रहे हैं